ہم نے منگایا تھا پرنٹر اور پرنٹر کی پہلے تو پوزیٹیوس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پرنٹر کی پرنٹ کوالٹی بہت بہترین تھی اور نگیٹیوس میں دیکھ لیتے ہیں اور پوزیٹیو میں پرنٹر دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور بہت ہی منیمل کاسٹ میں تھا لیکن اس کے نگیٹیوس پوائنٹس صرف یہ ہیں کہ پرنٹ کوالٹی جتنی ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنی بہترین نہیں ہے اور پرنٹر کی انک کی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے جتنے میں انک خریدیں گے اور اگر اٹھارہ سے بیس بار بھی انک خریدنی پڑ گئی اتنے میں تو پرنٹر آ جائے گا